हेलो हँ कौन हँ हँ बोलो की बात है कथीके स्थितिमे बढ़िआँ चलै छै तऽ हम तऽ एनी टाइम दिनमे रातिमे हर समय घुमिते छी आओर कोनो घास गढ़ै जाइ छी तऽ बोरामे कसिके आबैत हइ किछु करै तऽ हम कतना पीछा करब हमरो तऽ देहे बा आदमिए छी जानवर तऽ नहि छी भरि दिन हम रहू खाउ पिउ तकर बाद आराम नहि करू डेरामे हम आँए आब कोनो केनाहितो जाइत हइ लऽ कऽ चलि अबै छै बोरेमे कसिकऽ किछु नहि जरनेमे नुकाकऽ सब धियान दै छै कतना पकड़ाउ कितना जाउ पकड़ि पकड़िके कितनाके अथी करैलऽ पकड़ैत पकड़ैत तऽ थकि गेल छी सबके जेलमे भेजैत भेजैत तऽ जेलखाना भरि गेलऽ बा पीछा कहाँ हटै छी सब धियान देल कितना पकड़ब कोनो अइसन दिन नहि हइ कि चार गो पाँच गो नहि पकड़ाइत हइ सबदिन पकड़ा रहल हइ अब कतना करल जाउ सरकार कानून पह कानून रोज कोन चीज रहतै आओर ई कानूनो तऽ आइते हइ अब कतना पब्लिकसँ कानून कतना की करब पब्लिके कानूने थकि जाइ छी पब्लिक नहि थकै छी अब यहाँ तक कि बिहारमे शराब भी बन्दी करबा देने अब बाहर जाकऽ पीके आबै छै कहाँ कतना पब्लिकके पीछे कतना कानून लागल रहऽ डेली चार गो पाँच गो दस गो सबदिन हँ तऽ चालू तऽ होइ नेपाल खुलल हइ अच्छा हमहीँसब लागल छी प्रक्रियामे कि नेपाल इण्डिया दुनू तरफ दारू बन्द होइके चाही आओर लागल छी प्रक्रियामे अब आदमीके पकड़ैत पकड़ैत थकि गेली आदमीके जेलमे भेजैत भेजैत थकि गेल छी कि कएल जाइ कोन अइसन दिन हइ कि दस गो नहि पकड़ाइत